बिहारमे टेक्निकल माध्यम बहुत मतलब ठीक ठाक छै आओर सब चीज सही चलै छै मतलब होबै छै मतलब ऑनलाइन से सब चीज करना मतलब अगर तबियत भी खराब उराब होबै छै तऽ सब चीज गूगल पे ही करके देखि लए छिऐ मतलब आओर ऐसे फोन भी करके हमलोग ई करि सकैत छिऐ देखि सकैत छिऐ तऽ इएह सब चीज से होवै छै आओर बिहारमे तो किछु जादा ही ई सबके मान्यता छै आओर आओर इंसानके मतलब पहिलेके जबानामे रहए कि क्या बोल की मतलब खुद से ही करना रहए आओर आजके डेटमे तो टेक्निकल हरेक चीज ऑनलाइन मतलब किछु भी तबियत उबियत खराब हो किछु तबियत उबियत खराब तऽ ऑनलाइन सब चीज ओकर बाद